ہماری رائے میں یوگا شروع کرنے کی صحیح عمر اسکولنگ کے ٹائم سے ہے جب بچہ کم عمر میں یوگا سیکھے گا تو اس کی تندرستی بہت اچھی رہے رہے گی جس سے وہ پڑھائی اچھے سے کر لے گا وہ ہر فیلڈ میں آگے رہے گا کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی